मां कम से कम पंद्रहं मिंट ताईं ध्यान करे सघंदी आहियां छो त ध्यान करण सां जाम फ़ाइदा आहिनि ध्यान करण सां दिमाग़ शांति रहंदो आहे ध्यान करण सां बुद्धी सुठी थींदी आहे ध्यानु एकाग्र ध्यानु असांखे एकाग्र करण में मदद कंदो आहे असां काई बि ॻाल्हि चङी तरह थदे दिमाग़ सां सोचे वीचारे करे कंदा आहियूं त ध्यानु तमामु ज़रूरी आहे ध्यानु जो लाइ मन खे कंट्रोल करणु ॾाढो ज़रूरी आहे छो त मन ई हिकु अहिड़ो घोड़ो आहे जेको किथां जो किथे पहुची वेंदो आहे पल भर में असां हुते ई वेठा हूंदा आहियूं पर मनु सात समुंद्र पार ताईं पहुची वेंदो आहे त मन खे कंट्रोल करणु ॾाढो ज़रूरी आ्हे छो मन त कुझ बि चवंदो आ्हे मनु चए हाणे असांखे हीअ खपे मन चए असांखे हआ खपे पर असांखे मन ते जे वस में वञणो आहे असांखे पंहिंजे हिसाब सां हलिणो आहे ऐं मन खे पंहिंजे वस में करिणो आहे छो त भॻिवान बि चवंदो आहे त मन खे जंहिं कंट्रोल करे वरितो हुन सॼी दुनिया जीते वरिती छो त मन खे कंट्रोल करणु ज़रूरी आहे पर मेडीटेशन बि ॾाढी सहूली ॻाल्हि कोन आहे मेडीटेशन में असांखे घणेई तकलीफ़ूं ईंदियूं आहिनि हुन लाइ पहिरीं त असांखे मन खे वस में करणो पवंदो आहे छो त मन खे वस में करणु ॾाढो मुश्किल आहे ऐं एॾी देरि कोई वेई बि न सघंदो आहे कंहिंखे कमर में सूरु हुजे कंहिंखे मथे में सूरु हुजे ऐं दिमाग़ पियो हलंदो आहे असां भले हुते ई वेठा हूंदा आहियूं पर दिमाग़ पियो दौड़ंदो आहे पियो दोड़ंदो आहे दिमाग़ खे शांति करण लाइ मेडीटेशन ॾाढी ज़रूरी आहे दिमाग़ खे शांति कीअं कबो त उहा मेडीटेशन सां ई थी सघंदो मेडीटेशन करण में पहिरीं त साहु ग़लति माण्हू खणंदा आहिनि केमहिल साह हिकु पासे खणंदा आहिनि कंहिं महिल ॿिए पासे खणंदा आहिनि अनुलोम विलोम कजे त उहो बि ॾाढो सुठो आहे मेडीटेशन जे लाइ ऐं सिहत जे लाइ त उनमें बि ॾाढो मददगार थींदो आहे पर मन खे शांति करणु ॾाढो ॾुखियो आहे ऐं मन त ॾाढो चंचल आहे उओ कंहिं महिल ब किथे बि पहुची वेंदो आहे त मन खे शांति करणु ॾाढो ज़रूरी आहे त उन में असांखे मुश्किल इआ ईंदी जो हिक जॻह ते असां वेठा हूंदासीं पर मनु पियो भिटकंदो दिमाग़ असांजो पियो हलंदो किथे जो किथे असां पहुची वेंदासीं अलाए छा छा पिया विचारींदासीं त इन करे मेडीटेशन करण लाइ मन खे जाम कंट्रोल करणु ज़रूरी आहे छो त मनु कंट्रोल हूंदो त ई असां सुठे नमूने भॻिवान में लीन थींदासीं अगरि मनु सुठो हूंदो त असां मेडीटेशन सुठे नमूने करे सघंदासीं ऐं भॻिवान सां जुड़ी वठंदासीं हिकु भेरो असांजो भॻिवान सां जुड़ी वियो त उनखां पोइ असांखे दुनियां जी काई बि तकलीफ़ न सताईंदी छो त भॻिवान में एतरी ताक़त आहे त उहा असांखे सभु तकलीफ़ुनि खां दुखनि खां सभिनि खां तकलीफ़ुनि खां पार पहुचाए सघंदो इन करे मेडीटेशन जाम करणु ज़रूरी आ्हे छो त मेडीटेशन हाणे दवाउनि में बि ॾाढो फ़ाइदो थी करे डॉक्टर बि चवनि था भई तां दवाउन खां सुठो आहे तव्हां मेडीटेशन कयो योगा कयो छो त इहे ॻाल्हियूं सभु नेचुरल आहिनि इन में असांखे कुदरती आहे सभु हिन में असांखे कंहिं ब दवाउनि जी को काई बि दवा वठ त उन जे लाइ साइड इफैक्ट स दवाउनि जा आहिनि ई आहिनि सभिनि जा पर मेडीटेशन हिकु अहिड़ी आहे ऐं उन में असांखे कंहिं बि ॻाल्हि जी तकलीफ़ न आहे त आराम सां सुठे नमूने जी सघो था सभु कुदरती हवाऊं खाओ किथे हिल स्टेशन ते वञो किथे पहाड़नि ते वञो हुतां जी कुदरती हवा खाओ त उन जे लाइ असां जेतिरो थी सघे कुदरत सां गॾु रहंदासी त होतिरो असांजे लाइ सुठो थींदो असांजे सिहत लाइ सुठो थींदो ऐं असाजी ज़िंदगी अॻिते बहार थी वेंदी